हमरा परिवारमे तऽ दूटा लड़की छै एकटा लड़का छै दूगोके ब्याह शादी तीनोके कऽ देलियै हँ दू पोती एकटा पोता एक पोती छै एकटा नाति दूटा नाति एकटा नातिन छै सङ्गी साथी जे छै पहिने बच्चामे जे हम रहियै नहिरामे तऽ बहुत सङ्गी साथी रहै आब तऽ आबि गेलियै एहिठाम तऽ नहि छै तैयो दू चारिटा छै पहिने जे सङ्गी साथी रहै तऽ खूब घूमै लए जइये फिरय लऽ जइये खूब खाइये पीबियै घूमियै रसगुल्ला खइये ई खइये ओ खइये हमरासभके जे छै से आब एहिठाम आबि गेलियै तऽ एहिठाम छै दू चारिटा तैयो सङ्गी तऽ गपसप केलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ सगरे तारा माय लग एलहुँ दर्शन केलहुँ तारा मायक जे मोन भेल से किनलहुँ घुमलहुँ तकर बाद जे छै से अपन चलि गेलहुँ